नमस्ते ये हमारे लड़के का प्रोजेक्ट है और दो सौ पेज की फोटोकापी कराना है तो क्या लेंगी हाँ हाँ तो कहाँ दुकान है आपकी बनवा बाज़ार में है अच्छा तो हाँ क्या लेंगे भाई कलर और सादा में कलर करेंगे तो क्या लेंगे भाई कलर करेंगे तो क्या लेंगे सादा करेंगे तो क्या लेंगे सादे का तीन ऐ भाई तेईस तो ज़्यादा है ना

अरे तीन सौ पेज कराना है तो का वह सिलिप कुछ कमो बेशी क्या करेंगे अरे भाई यह तीन सौ पेज में आपको तो अच्छा ख़ासा पैसा मिलेगा तो उसमें कम नहीं कर सकते हैं कुछ

दुकान तो और है लेकिन आपकी दुकान के बारे में सुना था कि अच्छी दुकान है आपका आप प्रिंट अच्छा करते हैं नहीं यार कुछ कम करो भाई यह यार बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप से जो आपकी दुकान समझ के तो हमने बोला आप अच्छा काम करें करते हैं इसी लिए अब दाम ज़्यादा बोल रहे हैं भाई वही तो मैं बोलने वाला था कि व्यापार आप बढ़िया बढ़ाना है तो आपको गिराकी बढ़ाना है तो सही काम करो ना भाई देन लेन सही करो क्या यह तो आप बताइए